हैलो हाँ बोलिए हाँ हम घरे पर हैं हाँ सब आदमी ठीके ही ठाक है एकदम सब अच्छे हैं बच्चे स्कूल गया पढ़ाई लिखाई कर रहा है हैं अपना सुनाइए अपना सुनाइए हाँ ऊ ये सब बात तो हई ही है तो सब आदमी तो एक ही रंग है किसी तरह इस भगवान की दया से समय चल रहा है हैं भगवान से मना के आप लोग भी अच्छे रहिए तो हम ना आई है जो आप लोग भी अच्छा रहिए हम भी अच्छे रहे बच्चा उच्चा तो सब पढ़ लिख रहिए है हमरा भी बच्चा उच्चा पढ़ ही रहा है हाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भगवान की दया से किसी तरह समय कट रहा है वहीं मांगते के आपको भी बच्चा उच्चा का अच्छे से रहे पढ़े लिखे हाँ हाँ स समाज में रहने के बाद तो समाज सेवा तो करना ही है परिवार में जय है ही हैं जब तो परिवार को तो स्वाथ्य चलना ही है परिवार को छोड़ने के तो है नहीं किसी भी था तरह हाँ हाँ ये तो बात है ही अगर देखिए मिलने जुलने से अब तो इतना नहीं सुविधा हो गया है आदमी कहीं भी है बातचीत हो रहा है तो बहुत नजदीके हैं नहीं तो बहुत दूर ही है हैए

यही तो सुविधा हो गया है जो कि अपना जो है कभी मन हुआ तो बातचीत हो गया वीडियो कॉलिंग भी हो गया बच्चा उसे उसे भी वातावरण देखा सुनी सारा चीज हो जाता है अब अब तो पहला